असां पहिरां त हमेशह शुद्ध ऐं शाकाहारी खाइणु पसंदि कंदा आहियूं

असांजे गुजरात में खाइणु असांखे वणंदो आहे ऐं गुजरात में ऐं सिंधियुनि में रोटियुनि में बिहु पटाटा दाल चांवर थिया ॿियो कढ़ी चांवर थियां ऐं पंहिंजो ॻाठियां थियां आहिनि दाल पकवान थियो अहिड़ी त इलाही शयूं असांखे वणंदियूं आहिनि असांजी गुजरात में खाइणु पसंदि कंदा आहियूं ऐं वणंदो आहे अहिड़ी हिते इलाही शयूं आहिनि भिंडियूं पटाटा थिया फुल्को थियो असांखे वणंदो आहे जूनागढ़ शहर में त सुठे नमूने ठाहींदा आहिनि अहिड़ी होटलूं बि आहिनि कि भई सुठे नमूने शुद्ध शाकाहारी रोटी ठाहींदा आहिनि